लोग सादी में दुल्हन को उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएँ ही देते हैं लेकिन दहेज भी दिया जाता है अगर लड़के वाले अगर दहेज मांगते है तो उनको दहेज दिया जाता है लेकिन दहेज लेना या देना एक कानूनन अपराध है हमें दहेज को एक दहेज एक कुप्रथा है हम इस दहेज को रोकने के लिए हमें कई कार्य करने चाहिए अगर कोई दहेज लेता है या फ़िर कोई दहेज देता हुआ मिलता है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि दहेज जैसी यह कुप्रथा को नष्ट किया जा सके मिटाया जा सके क्योंकि दहेज के चलते हुए एक गरीब बाप अपने जहाँ अपनी बेटी को नहीं ब्याह पाता है अर्थात दहेज देने के कारण दहेज लेने के कारण या दहेज देने के कारण उस वक्त उसकी आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण बच्चों पर या फ़िर उसकी लड़की पर एक एक बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके सदमे में आकर कई गलत कदम उठा बैठते हैं एक सुसाइड वगैरह कर लेते हैं जिसके कारण हमें दहेज को रोकने के लिए हमें हमेशा एक हमेशा कार्य करने चाहिए दहेज को रोकने के लिए हमें अगर कोई दहेज लेता दिखता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि पुलिस आकर दहेज लेने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कर सके और कार्रवाई करने के साथ साथ उसे कड़ी कड़ी सज़ा मि दिलवानी चाहिए